हैल्लो हांजी हां अच्छा घुम्मना हा जम्मू अच्छा गम जम्मू घुम्मने तुस इक कम्म करो पैह्ले एह् बावे बावे घुम्मने आह्ली जगह ऐ फिर और अग्गे गंडोला फिर मोह्माया माता फिर ओह् नोवा टैम्पल बने दा इक रामेश्वर टैम्पल जेह्ड़ा त्रिपुरी बालाजी फिर ओह् तुस आगे ओह् दिक्ख दिक्ख सकदे ओ जम्मू जू फिर तुस उद्दरु माता कंडोली माता दिक्ख सकदे ओ फिर तुस उद्दरु आई जाओ जम्मू रघुनाथ बजार दिक्खो सकदे ओ ए कोई जगह अगर तुसैं जाना थोह्ड़ा दूर आउटिंग ऐ बीह् पच्ची किलोमीटर फिर सुरिंसर मानसर चली जाओ उत्थै बोडिंग शेडिंग करो उद्दर देव स्थान वी ऐ ते अच्छी जगह वी ऐ ते अगर तुसे वैश्णो देवी नेईं जाना ते इद्दरों बावा डंसल साइड जाई सकदे ओ ठीक ऐ